हाँ मैं बारहवीं क्लास में था जब मुझे बहुत लगन से मैंने पढ़ाई की और तो और बहुत मेहनत भी की जब आगे जाकर में बहुत पढ़ाई करता था मैम भी मुझे बहुत समझाती थी और सर भी मुझे इतना समझाते थे कि ऐसा कि यह ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए मैं बहुत लगन से पढ़ाई करता था और मेरे पढ़ाई करने की वजह मेरे गरीबी रेखा है मैं बहुत गरीब घर से था तो मुझे पढ़ाई करके मेरा नाम रौशन करना था और अच्छे पैसे कमा कर अपने मम्मी पापा का नाम रौशन करना था तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और मुझे बारहवीं क्लास में पिंचानवे नम्बर से पास हुआ और मेरी अच्छी जॉब लगी जिससे मैंने कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स बनाए पढ़ाई करके और कॉलेज के बाद मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी कि मैं आज एक लाख रुपए महीना कमाता हूँ और अपने मम्मी पापा का नाम भी रौशन किया और मेरे मम्मी पापा आज शर्म से नहीं बल्कि इज्ज़त से मुँह ऊपर करके चलते हैं